हाँ बोलिए यस हो जाएगा आइए कौन सा कौन सा गाड़ी लेना है कौन सी कलर का कौन लेना है पेट्रोल वाला लेना है या डीजल वाला तो पेट्रोल वाली चाहिए डीजल वाली हाँ हाँ लोन पर तो मिलता है बजाज फाइनेंस पर कौन सा कलर चाहिए रेड बुलू सब मिल जाएगा हाँ हाँ यह तो है अवलेबल है हाँ कर देंगे मेरे पास तो बी एम डब्लू है कौन सा चाहिए बी एम डब्लू या मर्सरीज मिल जाएगा हाँ जो भी गाड़ी लीजिएगा पच्चीस लाख प्लस की है तीस परसेंट कैश दीजिएगा बाकी लोन से हो जाएगा डाउन पर्मेंट तो हाँ हाँ तीन परसेंट जमा करने के बाद हाँ मिल जाएगा तीन लाख जमा कीजिए मिल जाएगा आ जाइए आपकी जब इच्छा हो तीन लाख तक जमा कीजिएगा ना तीन लाख कैस पर्मेंट जमा कीजिएगा बाकी का किस्ती पर मिल जाएगा वह सारे तो कागज़ात पर ही समझा दिया जाएगा पहले इतना तो लेकर आइए हाँ हाँ हाँ हाँ आइए ना यहाँ सब चीज समझा दिया जाएगा कागज़ात के लिए वही पैन कार्ड पासबुक आधार कार्ड फोटो वगैरह